ہمارے علاقے میں آ اکثر کبوتر کوّا اور چیل دیکھے جا سکتے ہیں اور میرا پسندید ہے کبوتر کیونکہ وہ بہت خوبصورت لگتا ہے وائٹ